پھل کی اضرام اور مجاہد ایک دوسرے کو اور کل کائنات کو اس طی کل کائنات کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ستارہ چمکنا دن میں سورج کا اگنا اور چاند چاند چاند کا ہونا سب چیز ہونا بہت ضروری ہے اور ستاروں کا رہنا اور کیا کہتے تارا کا ہونا یہ سب بہت ضروری ہے ہمارے کائنات میں اسی کی مدد سے ہم لوگ ابھی سورج کی مدد سے ہم لوگ دن کو دیکھ پاتے ہیں دن میں مطلب ڈوبنے کے بعد ہم لوگ چاند نکل نکل آتی تو چاند کو دیکھتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے کبھی چاندنی رات ہو جاتی ہے کیا ہی بات اور سورج ہم لوگ جو یہ کائنات کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ وہ سورج سورج چاند تارے جتنے مطلب جتنے بھی ستارے اتارے جتنے بھی چیز ہیں وہ وہی سب کی مدد سے ہم لوگ ابھی ہر چیز کر پاتے ہیں تاریخ چینج کر پاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ عید بقر عید مطلب جتنے بھی پرب ورب بھی مناتے ہیں تو اسی بس اسی کے کارن منا پاتے ہیں کہ کب یہ ہوا کب یہ ہوا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا ابھی دن ابھی دن ہو رہی ہے تو دن ابھی سورج سورج کے اگنے سے ہوئی ہے اور وہ ڈوب جائے گی تو ہمارے لوگ اندھیرے میں ہو جائیں گے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے اور وہی پھر چاند چاند چاند سے ہمارے ہمارے معاشرے میں جتنے بھی پھول پودے جتنی بھی جو بھی چیزیں سورج لے لو جتنے ان پہ اگر سورج کی روشنی نہ پڑیں چاند کی روشنی نہ پڑیں تو وہ نہیں ہو پائے گی ہوا یہ پھول جو خوبصورت خوبصورت پھول ہوتی ہیں چمکتی ہے وہ اور ان کے بو جو آتی ہے اتنی اچھی بو وہ نہیں آ پاتی اور کیا کہتے ہیں جتنے بھی جتنے بھی معاشرے میں پیڑ ہیں پیڑ میں پھل آتے ہیں ادر جتنے بھی چیز ہیں وہ سب نہیں ہوتے آج وہ سب نہیں ہوتے اور یہی بس یہی تعمیر ایک دوسرے کا کائنات کے متاثر ہونا